बातें है टेक्नॉलजी और इंटरनेट की तो टेक्नॉलजी अलग अलग तकनीकों से करा है है पहले इंटरनेट आज कल पहले चिट्ठी वग़ैरह पहुँचने के लिए कई साल लग जाते किसी के यहाँ कुछ हो जाए तो उसके साथ कई बाद कई दिनों बाद पता चलता था लेकिन इंटरनेट के माध्यम से चन्द ही मिनटों में मालूम चल जाता है कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मौसम की सब जानके लग जाती आज कहाँ कितनी बारिश होगी कहाँ पर कितनी होगी फेसबुक चल गए हैं दुनिया पर बैठे दोस्त कहीं से दोस्ती कर लो कहीं से बात चीत कर लो हें वाॅट्सऑप किसी से जो चाहे वह बात कर लो किसी की फोटू देखना फोटू देख लो टेक्नॉलजी इत्यादि तरीक़े रोबोट चल गए हैं हें मशीनें इतनी पहले यहाँ कुछ नहीं था सिर्फ सोचते थे समय काटने के लिए क्या करें क्या नहीं करें सर पहले टी वी चला आदमी लोगों को लगा चलो भाई इससे समझ बढ़ गई टी वी से फिर और वी सी आर और भी चीज़ें दीवार वाला टी वी और आज कल फिर मोबाइल चल गए हैं मोबाइल में इतनी एक अब आ गया इंटरनेट वग़ैरह कुछ पूछो नहीं ऐसी कईं प्रकार की भाषा हैं इसमें आती हैं कई प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल प्ले इस्टोर हैं जो आज एक हमें सभ्यता स्थान पे लर जाता है कई कई तरह के भाषा सिखाता है हें गूगल से मौसम की जानकारी ले लें आज कहाँ कितनी बारिश होगी कब ठंड पड़ेगी कब कौन सा त्यौहार है गूगल में सारी चीज़ मिल जाती हैं हैं किसी का भी अगर कोई कुछ स्थान पता करना हो जैसे कि मैं भोपाल गया था भोपाल पर मैंने देखा मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही तो मैं गूगल में फट से गया वह सर्च करा तो मुझे वह स्थान मिल गया कि यहाँ पर घोड़ा नक्काशी यहाँ पर थोक चीज़ें मिलती हैं और एक बार ग्वालियर गया मुझे क़िला देखना था मुझे पता नहीं था फिर मैंने गूगल पर सर्च करा तो फट से मुझे गूगल पर मिल गया इंटरनेट के माध्यम गूगल ने इतना कर दिया कि मतलब अपन से पहले तेज़ सर्च के मारने से गूगल अपन को वहाँ चीज़ पहुँचाता सही से अपना समय पर कर देता है पहले जैसे कि एक बार जब पहले नहीं था जब मेरा इंटरव्यू या कुछ भी था तो कई कई दिनों तक पता नहीं चलता था कब आ रेया कब नहीं लेकिन आज कल वाॅट्सअप मोबाइल दे दिया अपन ने फट से मालूम चल जाता है कि आपका इस तारीख़ को इंटरव्यू है और आपको इतने बजे पहुँचना है यह तो पहले कई बार छः छः महीने बाद मिलता था अदमी लोग ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी हो ही नहीं पाता था लेकिन इंटरनेट के हिसाब से आज कल इतनी सुविधा बढ़ गई हैं कि घर बैठे बैठे सारी चीज़ों का आप वहीं पर आनंद ले सकते हो उसने इंसानी ज़िंदगी ऐसे बदल दी कि आज इंसान के पास बैठने के लिए समय नहीं है पहले नहीं तो घर के आँगन में बैठते थे चौपालें लंबी लंबी बातें होती थी यहाँ आज कल लेकिन यह बिल्कुल ही बैठ ही नहीं पा रहा है और सब सब मोबाइल लेकर अपने अपने उसमें लगे रहते हैं कोई कुछ ना कुछ घर में गए बस कहीं देखना है कहीं भोजन करना है बच्चों को मोबाइल दो जब वह कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कहीं वह गेम देख रहे कि कुछ कर रहे हैं इसका जहाँ सदुपयोग वहाँ दुरुपयोग भी है कई बच्चों की आँखें ख़राब हो रहीं हैं कई बच्चे ज़ि द्द कर लेते हैं कई बच्चे पकड़ कर बैठ जाते नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए मोबाइल में किस चीज़ के लिए इंटरनेट के कारण यहाँ इंटरनेट का सदुपयोग वहाँ दुरुपयोग भी हो रहा है ख़ासकर छोटे बच्चों में उनको समझा नहीं सकते ज़्यादा से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं फिर अपन मारोगे तो तो इंटरनेट का सदउपयोग ही ठीक नहीं